में जादातर वातावरण दे फोटोज़ लैन्नी होन्नी क्योंकि मिगी नेचुरल ब्यूटी दे फोटो खिच्चना बड़ा जादा पसंद ऐ ते में जादातर ओह्दे ई फोटोज़ लैन्नी होन्नी आं में कुदै बी जानी होन्नी आं अगर घूमन फिरन बी ते उत्थें बी जेह्ड़ी ग्रीनरी सानूं लभदी ऐ ते जेह्ड़ा बी सानूं मिलदा उत्थें कुछ बी वैदर जिस टाइप दा होए दा होंदा ते सनी डे जां कुछ बी ते में ओह्दे जादातर फोटोज़ खिच्ची लैन्नी होन्नी जां फिर बड़े सोह्ने सोह्ने पंछी होंदे अज्जकल ते मैनूं ओह्दे बी जादा फोटो खिच्चना पसंद ऐ में उं'दे बी खिच्चनी होन्नी फोटो ते साढ़े इत्थें कोल ई मानसर ऐ घूमने फिरने आह्ली जगह इक ते अस उत्थें जाने बी होन्नी बड़े बारी घर आह्लें कन्नै आउटिंग करन ते उत्थें ना मच्छलियां बड़ा बड्डा रीवर ऐ ते अस उत्थें जाइयै बी मच्छलियें दे फोटो खिच्चने होन्ने आं ते उत्थें बड़ी सोह्नी सोह्नी जगह ऐ जित्थें नेचुरली पेड़ पौधे लग्गे दे न कन्नै होर बी बड़े अलग अलग प्रकार दे पैंछी ऐ उत्थें ते में उं'दे फोटोज़ खिच्चदी रौह्न्नी ऐं कन्नै कन्नै इक फोटोग्रॉफी दा होएआ ही कंपीटिशन साड्डे कॉलेज़ च ते में उत्थें बी अपने नेचुरल फोटोज़ जेह्ड़े उ'नें मंगे दे हे वातावरण दे ते में ओह् भेजे हे ओह्दे बिच्च ते उ'नें बी ओह् बड़े जादा पसंद आए ते मिगी ओह्दे च थर्ड प्राईज़ मिलेआ हा ते दूजा में फोटोज़ लैन्नी होन्नी आं अपने जेह्ड़े टाईम असें स्पैंड कीते दा होंदा फैमिली कन्नै ओह्दे ई ते क्योंकि ओह् बी बड़ा जरूरी ऐ जेह्ड़ा अपनी फैमिली कन्नै अस टाईम स्पैंड कीते दा होऐ फोटो खिच्चना ताकि यादगिरी बनी रवै जेल्लै अस बुड्ढै होई जान जां फिर टाईम निकली जाए ते अस ओह् ले फोटो दिक्खियै याद करी सकिये कि कि'यां कि'यां अस पैह्लें रौंह्दे हे केह् केह् करदे हे ते दूजा मैनूं माडलिंग दा बी बड़ा शौंक ऐ ते में माडलिंग आह्ले बी फोटोज खिच्चदी रौह्न्नी आं अपने कन्नै होर बी इत्थें ञ्याने रौंह्दे ऐ कोई लभदा मीं इ'यां चलदा फिरदा कोई सोह्ना ञ्याना इ'यां कुछ बी ते में उं'दे बी फोटोज़ लैंदी रौह्न्नी होन्नी आं जां फ्ही फुटपाथ उप्पर कदीं कदीं कोई इ'यां लब्भी जंदा बेचने आह्ले कोई कुछ बी ते उं'दे कन्नै गल्ल बात करियै मीं उं'दे फोटोज़ लैना बी पसंद ऐ जि'यां कोई जरूरतमंद ऐ उसी कोई चीज़ फड़ाई ते फिर जेह्ड़ी ओह्दे मूंह् दी स्माईल दिक्खनी आह्ली होंदी ऐ ते फिर में ओह्दी फोटो लैना बड़ी पसंद ऐ ते बस एह् तिन्न चार चीज़ां न जेह्दे में फोटोज़ सब तूं जादा लैन्नी होन्नी इक ते नेचुरल चीज़ां होई गेइयां कोई माउंटेन होई गेआ रीवर होई जां फ्ही कोई एनिमल्स होई गे उं'दी फोटोज़ लैना पसंद ऐ बर्डस बगैरा दी फोटोज़ लैना मैनू बड़ी पसंद ऐ ते जां फिर असें जेह्ड़ा टाईम स्पैंड कीते दा होंदा अपनी फैमिली कन्नै उं'दे मिगी फोटोज़ लैना पसंद ऐ बड़े जादा ते अज्ज बी में गेदी ही कुदै ते उत्थें बी बड़ा ई सोह्ना इक पैंछी बैठे दा हा रेड कलर दा मिगी ओह्दा नांऽ निं ते ऐल्ली निं पता ते में ओह्दी बी बड़ी सारी फोटोज़ लैती ते कन्नै पोस्ट कीतियां ते सारे आक्खै दे एह् बड़ा सोह्ना पैंछी ऐ ते कन्नै एह्दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़े नालेज़ बी बधदी रौंह्दी जेल्लै अस कुसै पैंछी दी फोटो खिच्चने होन्ने उसी अस गूगल च पा सकदे आं अज्जकल ते ओह्दे बाद च पूरी डिटेल आई जंदी कि केह्ड़ी स्पेशिज़ ऐ कुत्थूं बिलांग करदी ऐ केह्ड़ी फैमिली तों बिलांग करदी ऐ जां सानूं कोई ट्री पसंद आंदा ऐ कोई बी सानूं चीज़ पसंद आंदी ऐ अस ओह्दी फोटोज़ खिच्ची खिच्चियै नेट उप्पर पा सकदे आं ते ओह्दे बाद च सानूं जानकारी मिली जंदी ऐ अज्जकल ते एह् चीज़ बैसे सानूं सारें गी करनी चाहिदी ऐ ते अपना अपना शौक बी होंदा बैसे लोकें दा जिस टाईप शौक ऐ ओह्दे फोटो खिच्चदे अज्जकल लोक ते कन्नै दो दिन पैह्लें दी गल्ल ऐ अस उत्थें गे ही सरुईसर गे ही असें ते उत्थें बड़े जादा शैल शैल मच्छलियां हियां उत्थें रंग बिरंगियां जादातर आरेंज कलर दियां सानूं मच्छियां लब्भियां ते उं'दे फोटो खिच्चे असें अलग अलग स्पीशिज़ होंदियां केईं स्केल्स बड्डे बड्डे होंदे ते केइयें दे स्केल निक्के निक्के होंदे ते मिगी बड़ा शौंक ऐ इस चीज़ दा दिक्खना भला एनिमल दे बारे च फिशिज़ दे बारे च दिक्खना बगैरा खासकर फिशिज़ च बड़ा इंटरस्ट ऐ मिगी ते में दिक्खदी रौह्न्नी होन्नी ते उं'दे फोटो खिच्ची लैन्नी होन्नी फिर में गूगल उप्पर पाई ओड़नी होन्नी कि भला केह्ड़ी स्पीशिज़ ऐ ते कु'त्थूं फैमिली तू बिलांग करदी ऐ कन्नै बड़ी जादा सोह्नियां होंदियां कन्नै उन्नू फीड बी कराइये सब कुछ ते बड़ा प्यारे तरीके दा मूंह् खोलदियां ते बड़ा शैल लगदा ओह् चीज सानूं ते बस एह्दियां ई त्रै चार चीज़ां न एह् जेह्ड़े मिगी फोटो खिच्चना जादा पसंद न ते कन्नै इक चीज़ होर ऐ जेह्ड़ा मैनूं बड़ा जादा पसंद ऐ फोटो खिच्चना ओह् ऐ कि अगर कोई बी मिगी नमीं टेक्नोलॉज़ी लब्भे ना में ओह्दा बी फोटो खिच्ची लैन्नी होन्नी जि'यां साढ़े इत्थें रोबोट बनेआ इक ते मुड़े ने बनाया ऐ ते उन्न घर दा जुगाड़ करियै बनाया ऐ ते में खिच्ची लैन्नी आं ओह् बी मीं नेट उप्पर पान्नी होन्नी ताकि लोकें ई पता लग्गै जां फ्ही कोई बेचारा बड़ा गरीब आदमी ऐ ते ओह्दी फोटो खिच्ची खुच्चियै में पाई ओड़नी होन्नी इंस्टाग्राम जां पोस्ट करी ओड़नी होन्नी कि लोकें ई पता चलै कि एह् बी बंदा कोई कम्म करा दा ऐ ते ओह्दे कोल लोक जादातर आन ते एह् ई चीज़ां न जेह्ड़ा मिगी पोस्ट करना बड़ा जादा पसंद ऐ कन्नै फोटो खिच्चना बड़ा जादा पसंद ऐ ते दूजा मिगी पसंद ऐ में ना अलग अलग ड्रैस डिजाईन करियै अपनियां फोटोज़ पांदी रौह्न्नी होन्नी क्योंकि जि'यां में कि दस्सेआ हा मिगी माडलिंग करना पसंद ऐ ते फिर ओह् ई ऐ कि अलग अलग ड्रैसां बनाइयां उंदियां फोटो खिच्चिआं अपने कन्नै पाइयां एह्दे कन्नै अपना बी बिज़नेस चलदे रौंह्दा पता लगदे रौंह्दा लोकें ई कि ड्रैस दे डिजाईन बगैरा सब कुछ ते एह् ई चीज़ां न